अहाँ लग जे व्यञ्जनमे जे यऽ अहाँकेँ हमरा गाँवमे प्रसिद्ध यऽ जेना आबैया कोनो कर कुटुम्ब घरमे तऽ ओकरा लिए जेना भेल तरुआ भेल माछ भेल ई सभ वएह गाँवमे बेसी छै प्रति तऽ बनायल जाइ छै हमरा गाममे एगो मन्दिर भी छै बाबा कारुबाबा स्थान वहाँ खीर बनै छै ओ भी छै प्रसिद्ध यहाँ पर बिना चीनीके भी मीठ लागै छै ओ ओकर बाद दही भेल पेड़ा भेल ई सभ बेसी हमरा गाँवमे प्रसिद्ध छथि ई सभ बहुत दूर तकके आदमी लए जाइ छै बहुत बहुत दूरसँ आबै छै दूध चढ़बै लए हुनकर कारुबाबाके स्थानमे हुनका लग सभ प्रसादी भी लऽ जाइ छै पेड़ा भी खरीद कऽ लए जाइ छी सभसँ नामी पेड़ा छै तऽ ओ लए कऽ जाइ छै कही दिल्ली भी जाइ छै पञ्जाब भी जाइ छै नामी पेड़ा छै दही भेल दही भी भेल नामी

तऽ हुनकर बाद जे छै मछली भी भेल हमरा गाँवमे बेसी नामी छै कर कुटुम्ब आएल तऽ हुनका बनाए कऽ खियेलहुँ हुनकर तऽ ओ सभ भी ओ सभ भी बहुत बढ़िऑं लागै छै मखानके खेती भेल हमरा कन तऽ मखानके भी खेतीमे खीर तीर आर मखानके बनैया खरीददारी भी आबैया व्यापारी बाहरसे करैके लिए